पोवपा गेल्यार म्हाका दिसना की फुडले पिळगेक आनी हे शेता बाबशें की खबर आसतले आयचीत पिळगी पोवपाक गेल्यार खंय ना खंय रोवपा वाटेन येवपा वाटेन शेतां येवप हे येवपाक सोदिना म्हणजे आपले काम आनी ते म्हणजे कामाक वयता सर्विसेक वयता ते तितून ते रावता शेतान येवप खूब कमी आमची जी पिळगी आसा ती म्हाका दिसता लास्ट जावन अशी उरल्या आनी लोक खंय ना खंय शेतूय बीन पय कमी रोवपाक लागल्या सगळ्यांत लोक रोयता अशें ना पूण रोयता अशें ना न्हू पूण कशें जाणटे लोक आजून मेरेन शेतांक वावर करता ना न्हू पूण म्हाका दिसना फुडली पिळगी ही शेतां भाटां तयार करतलेशें तिंकां हें आवय बापाय आयलें आस भाट बीन तें आतां आस तेंत खातले पूण आपूण जावन कितें तयार करत अशें म्हाका दिसना आनीक मेन म्हळ्यार कशें हा शेत जर पडींग दवरली जाल्यार ती मागीर आनी कोण मुद्दांम जावन वसोन तितून काम करपा ना पो आतांत पळोवपाक मेळटा म्हणजे अर्द्याची शेत पडींग जी आसा ती आतां परत हात घालूंक सोदिना त्या शेतान वचोन आपूण शेत रोयतलो अशें तिंका दिसना जर आमीत जर कंटिन्यू करून म्हणजेर आमी आतां जर भुरग्यांक व्हरोन थंय शिकोवपाक येन्ना आतां जर लागलेली जाल्यार जातालें न्हू पूण आतां भुरगींत जर आयकना तर म्हाक अशें दिसता की तिंकां जर उमेद आशिल्ली न्हू शेतान येवन काम करपाची जाल्यार एकाची शेत फुडें सुद्दां उरो शकताली पूण आतां खंय ना खंय एक एकलो वार्षीक आतां पय धा जाण जर शेत रोयता तितूंतल्या एक वर्सा एकलो रोयना दुसरे वर्सा दुसरो रोयना अशें जाता तेक लागोन भुरगीं बीन आतां तेत करपा लागल्या की आं बापूय आवय रोयना आमी वसपाना तीं करता न्हू अशें जाता पय तेंचे भुरग्यांचे तीं करतात कामां आमी आनी शेतान वसून किद्याक काम करूं जाय तेका लागोन तिवूय बी येयना आनीर हेका लागोनूच अशें म्हाका दिसता की हें सग खंय ना खंय फुडें बंद पडटलें पूण म्हाका म्हाजे हिस्पान कशें आसा सगळें जर कामां धंद्या शारांनी धांवपाक लागले जाल्यार हें उपकारचें ना पोवपाक गेले खंय ना खंय आमीय बीन कितें रोवन भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आशिल्लें आनी तेंच्यांनी जावन शेतांनी काम करपाक येवपा जाय आशिल्लें तुमी काम करूत आशिल्ले म्हणजे सर्विसीक आनी खंय तुमी चलत आशिल्ले पूण खंय ना खंय येवूय बीन शेत म्हाका तेंच्यांनी पळोवपाक जाय कारण आतां एक खंयी ना खंय एक काळ कसो येयलो जाल्यार कशें पोट भरतले हे कळपाक जाय न्हू म्हणजे तेंच्यांनी हांव अशें मागता म्हणजे भुरग्यांनी हे आजून मेरेन सद्या तरी आजून मेरेन जाता ते कंटिन्यू करचें म्हणजे शेत रोवपाक आवय बापाय वांगडा वयचें कितें कशें रोवप कितें तें तें तरी खबर आसपा जाय न्हू जर खंय तर कितेंय संकट येयलो जाल्यार आपूण हे तरी करून खातलो अशें तेंचे कडेन तांक आसपा जाय अशें तेका लागोन म्हाका दिसता तेंच्यांनी करचें काम